ہیلو السلام علیکم دانش بھائی میں احتشام بات کر رہا ہوں ارے مجھے آپ سے ایک کام تھا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ بی ایس ایس کی ریڈنگ والا میری غلط ریڈنگ لے کر جا رہا ہے کیوںکہ میرا بل زیادہ آ رہا ہے اور میٹر میں کم ریڈنگ دکھا رہا ہے تو مجھے اس کی آن لائن کمپلین درج کرنی ہے اس کے لیے مجھے بتائیے کہ کمپلین کیسے درج ہوگی اچھا ٹھیک ہے پہلے بی ایس ایس کی ویب سائٹ پر جائیں پھر اپلیکشن میں جائیں پھر کمپلینٹ میں جائیں اور پھر جو کمپلینٹ ہو وہاں ٹائپ کریں اور اپنا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر ڈال کر ڈن کر دیں اس کے بعد آپ کی کمپلین درج ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کا ایمیل بھی آ جائے گا